हलो तव्हां केरु था ॻाल्हायो हा मूंखे कंहिं ॿुधायो तव्हांजो नंबर ॾिनो मूंखे लाल किला ॾिसण वञिणो आहे ऐं हुनजे आसपास जेतिरा बि शहर अ या कुझु आहिनि ॾिसण वारा इलाइक़ा हुनमें केतिरो ख़र्चो अची वेंदो हा हा हा

अच्छा अच्छा उहो टिकट बि ॿ सौ रुपिया हुनमें ई आहे अच्छा अच्छा तव्हांजो तव्हांजो हज़ार रुपियो अलॻि ऐं ॿ सौ रुपिया टिकट जो अलॻि ख़र्चो आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे मां तव्हांखे ॿुधायां थी पोइ कॉन्टेक्ट कयां थी तव्हां सां ॿुधाए असांजो सामान कोई बि कान्हे असां पंज पंज ॼणा आहियूं